ड्राइंग करना मुझे बहुत पसंद है में बैठे बैठे बस ड्राइंग बनाती रहती थी उससे मुझे पता चला कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए मेरा लक्ष्य अब आगे ड्राइंग में ही है में बैठे बैठे बहुत सारी ड्राइंग बनाई है और मैं यह चाहती हूँ कि मेरे ड्राइंग सभी को पसंद आए वह देखकर सभी मेरी ड्राइंग देखकर मुझे अच्छा बोलें और मेरी ड्राइंग आगे बढ़े सभी तक मेरी ड्राइंग पहुँचे मैं ड्राइंग बनाकर उसे व्हाट्सअप इन्स्टाग्राम फेसबुक इन सब पर पोस्ट और या फिर उसकी रील बनाकर उसको डाल देती हूँ ताकी सभी तक मेरी ड्राइंग पहुँच पाए और में आगे जाकर उससे उससे कोम्पटीशन में हिस्सा ले सकूँ ड्राइंग कोम्पटीशन में हिस्सा ले सकूँ और सभी को मेरी ड्राइंग पसंद आए बस यही चाहती हूँ मैं